मैं जब छोटी थी ना तब मैं सोचती थी कि मुझे बड़े हो कर कुछ ना कुछ समाज के लिए करना है मुझे मैन जो है औरतों के लिए काम करना था उनके लिए आवाज़ उठानी थी तो मेरी सब से बड़ी उपलब्धि अगर मैं मानू तो मैंने अभी कुछ साल पहले एक एन जी ओ में काम करना स्टार्ट किया और मैंने हाँ काफ़ी सारी औरतों की मदद की उनको उनकी परेशानियों से निकला तो जब उनके चेहरे पर वो ख़ुशी देखी ना तो मुझे ऐसा लगा कि उस ख़ुशी को देख कर मुझे ऐसा लगा मैंने अपनी सब से बड़ी उपलब्धि हासिल की है और मैंने एक औरत थी जो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी उसके ससुराल वालों ने उसको बहुत परेशान कर रखा था वो पिछले एक साल से उन से जूझ रही थी वो मुझे किसी तरह एन जी ओ के थ्रू मिली उन्होंने मुझे बोला तो मैंने उनको उन्होंने मुझे यही बोला था कि मैं अपने पति को भी नहीं छोड़ सकती हूँ और मुझे रहना इन्हीं के साथ तो मैंने उनको उस परिस्थिति में कैसे व्यवहार करना है क्या करना है वो जब मैं उनको बताया फिर धीरे धीरे उनके घर में प्रॉब्लम सॉल्व होती रही और जब लास्ट में उन्होंने मुझे आ कर बोला कि आप के कारण आज मैं अपने गृह सुखी गृहस्ती जीवन में आ चुकी हूं तब मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हुआ था कि मेरी वजह से किसी का घर टूटते टूटते रह गया तो हाँ सोशल वर्क करना मेरा बहुत ही बड़ा सपना था और आज मैं उस सपने को साकार करती हूँ तब मुझे बहुत गर्व महसूस होता है बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होती है और जब लोग जो औरतें मेरी मम्मी या मेरे पेरेंट्स को बोलते कि आपकी बेटी बहुत अच्छा काम करती है तब मेरे माता पिता के चेहरे पर ख़ुशी गर्व देख कर मुझे ख़ुद पर गर्व होता है कि हाँ मैं एक अच्छी बेटी साबित हुई हूँ